मुंहिंजो पैन कार्ड त ठहियल आहे पर मां हिकु नई ईमेल आई डी पंहिंजी ठाही आहे त मां चाहींदी आहियां कि मां पंहिंजी ईमेल आई डी जेका ठाही आहे उन में पंहिंजो जेको पैन कार्ड जो आहे उन में तफ़सीली कर अपडेट कया त उन्हीअ जे लाइ मां पैन कार्ड जी वैबसाइट ते वियमि उन खां पोइ मां हुन में पंहिंजो आई डी विझो लॉगिन कयो जेका मुंहिंजी आई डी हुई ईमेल आई डी उहो विझी करे उन में मां लॉगिन कयो लॉगिन करण खां पोइ हुन में इलाही सारा ऑपशन आहिनि ईंदा आहिनि उन ई ऑपशन में हिकिड़ो ऑपशन हुयो चैंज ईमेल आई डी उन ऑपशन ते मां वञी करे क्लिक कयो उन ई खां पोइ ऑपशन क्लिक करण खां पोइ मां सभिनीनि खां पहिरों हुन में पंहिंजी पुराणी आई डी ओल्ड आई डी लिखियल हुई ओल्ड ईमेल आई डी उन ते मां क्लिक कयो उन खे पंहिंजी पुराणी ईमेल आई डी जेका अञा ताईं हले पई उहा विधी उन खां पोइ वरी जेका नई ईमेल आई डी हुई उहा विधि उहो विझी करे जीअं ई ओके कयो त कंफर्मेशन मैसेज अची वियो उन मैसेज में लिखियल हुयो कि छा तव्हां पंहिंजी पुराणी आई डी सां नईं आई डी में स्विच करणु चाहियो था त मां ओके करे रखियो ओके करण खां पोइ मुंहिंजी जेका पुराणी आई डी हुई उहो उन मां हटिजी करे नई आई डी हुन में मथां लिखिजी करे अची वई इन वज इन्हीअ सॼे एक्शन सां मुंहिंजी पुराणी आई डी नई आईडीअ में तब्दील थी वई धन्यवाद